गामियारिफोरखौ फोसाबनो होब्ला गोबां रोंगौथि नाङो आरो जौगानायनि खामानि मावलांनांगोन आरो साफ्रोमबो उन्दैसा गथ'फोरखौ जेनेरेसन गथ'फोरखौहाय फोरोंनाय सोलोंनायाव नोजोर होनानै मोजांसिन सुबिदाखौ सोलोंथायखौ लाहोनानै न'खर दानाय आरो गामियारि दानाय समाज फोसाबनाय

समाजारि फोसाबनायाव बाहागो लाहैनांगोन फारफ्रोमबो मोजां बाथ्रा गियान होनांगोन उन्दैसाफोरखौ आरो गामियारिनि गथ'फोर बा टाउन एरियानि गथ'फोरबाबो जायफोरा सोलोंथाय गैया बा बै सोलोंथायाव दावबोनायाव जोबोद जेंना नुजायोब्ला गामियारिफ्रा जोबोद दुरबल जालाङो

जेसेबां हागौमानि सोरबा सोलोंबाय सोलोंनो आरो रोंगौथि गोनां मानसिखौ मदद होनांगोन रांजों नङाब्लाबो बबेबा खामानिआव थुलुंगा होनांगोन होनबासो समाजारि बा गामियारिफोरा लासैनो मोजां जालांगोन होनबासो इयुन जोलैफोरनि जेनेरेसनफ्राबो रोंगौथि बांगोन आरो फारफ्रोमबो न'खराव बा गामियारियाव सेस्ता खालामनो नांगोन दि गथ'फोरखौ फोरोंथाय फोरोंनानै साख्रि थिसननो होनांगोन आरो माखासे साख्रिआवला जायोब्ला बै उसुंसेनि मानसियाबो सेस्ता खालमनांगोन

गामियारिफोराव साख्रि मावनाय थायोब्ला एसे बयबो साख्रिनि सेस्ता नाजानाय आरो फरायनाय डेभलपखौहाय बारायनो लुबैयो जे जोङो गामियारियावहाय साख्रि बाख्रि बबावबा गोदोसोनाय गामि बेफोरो जोबोद गोजौ थाखोआव फैनोब्ला गोबां खामानि रोंगौथि लानानै बा फरायनानै देनां बारा जालांगोन एसेनो